ہلو کیا آپ دیسی چائنیز ریسٹورینٹ سے بات کر رہے ہیں جی آپ کے پاس مومو چاؤمین منچورین ہے کیا اور آپ کے پاس شاہی پنیر راجما بھی ہے کیا اوکے آپ میرے اوڈر میرے گھر پہ بھیج دیں کتنے ٹائم لگے گا تیس منٹ اچھا ٹھیک ہے آپ بھیجوا دیجئے اوکے